में तुआनू हून सनान लग्गा कि जेह्ड़े लोग पेंटिंग बनांदे न जेल्लै ओह् शुरू शुरू च पेंटिंग करदे केह् करदे उ'नें गी केह् करना चाहिदा कि ओह् गलतियां नेईं करन ओह् जि'नें बी काफी हारे लोग पेंटिंग बनांदे ओह् केह् करी ओड़दे जेह्ड़े ओह् पेज उप्पर पेंटिंग करदे ओह् पेज लैन ते पेज गी खाल्ली इ'यां बैंच उप्पर होई गेआ जां लाई लैओ समझी लैओ इक कम्म फड़ेआ इक कम्म समझो इ'यां मुलायम जगह लैनी सख्त थोह्ड़ी थोह्ड़ी सख्त होऐ जेह्ड़ी कि पेन ते थ'ल्लै कॉपी रक्खियै पेंटिंग बनाई कुछ लोग ओह् केह् करदे कि पेज लैंदे ते पेज गी इ'यां उबड़ खाबड़ जगह उप्पर रक्खदे ते बनान लग्गी पौंदे पेंटिंग ते ओह्दी बजह कन्नै पेंटिंग दी बारीकी निं आंदी ते पेंटिंग शैल ऐनी बनदी ते इस गल्ला बराबर जगह लैनी जित्थै थाह्नूं शैल फील पूरा इ'यां शैल लग्गे थाह्नूं बैठे दे पूरा फील सुकून मिले कि हां में ठीक आं हून शरीर पूरा इ'यां समझी लैओ इ'यां पूरा कंर्फ्ट होऐ ते ओह्दे उप्पर पेंटिंग बनानी ते कुछ लोग केह् करदे कोई इ'यां समझी लैना होऐ कि पेंटिंग बनानी होऐ खराब होऐ जां अच्छी होऐ अगले पेंसिल लेई लेई जां पेंसिल खराब होऐ ते पेंसिल अच्छी लैनी जेह्ड़ी थाह्नूं हत्था गी ठीक आवै थुआढ़े ते तुस जेल्लै फड़ी ओह् पेंसिल ठीक लग्गे ते होर ड्राइंग इक ऐसी चीज ऐ तुस जिन्ने बारी इस्सी बनागे उन्ना तुसें परफैक्ट होना ते एह् आह्ला तुसें इक भगवान दी ड्राइंग बनानी तुस उस्सी जिन्ने बारी बनागे उन्ने बारी परफैक्ट होना अजकल्ल ते गलतियां सुधारने ताहीं साढ़े कोल बड़े ऐप आई गेदे यूट्यूब गूगल ते फ्ही इंस्टाग्राम फेसबुक समझी लैओ कि में अपनी पेंटिंग बनांदा रेहा ते अपना इक आकाऊंट बनाये दे इंस्टाग्राम यूट्यूब उप्पर ते एह् समझी लैओ की लोकें गी लिखदा रेहा कि कोई गल्ती ऐ ते सनाओ ते लोग काफी सारे कमैंट करदे हे कि एह् गल्ती ऐ एह् गल्ती ऐ एह् सुधारो भैया एह् सुधारो फ्ही में ओह् ते उ'नें गी सनांदा रेहा की एह् पेंटिंग मेरी जेह्ड़ी एह् औनी इन्नी तरीक ते तुस मिगी एह् सनायो कि भला एह् गल्तियां सुधार कीता ते फ्ही में उ'नें गी ओह् पेंटिंग मुड़ियै बनांदा ते ओह् मिगी दस्सदे भैया एह् पेंटिंग तुसें ठीक बनाई काफी सारे पेंटर हे भला ओह् मिगी सनांदे कि भला जेह्ड़ी तूं हून शैल बनाई एह् पेंटिंग ओह् तुसें एह् गल्ती कीती दी ते इक एह् बी ऐ सानूं पेंटिंग सुधारने दा ते फिर होर बी काफी सारे तरीके होंदे अजकल्ल ऐप आई गेदी पेंटिंग दी समझी लैओ ऐप आई गेदी ऐ प्रैक्टिस पेंटिंग उस ऐप दा केह् होंदा कि तुआनूं पेंटिंग्स दिंदा कि एह् पेंटिंग बनाओ तुस अपने पेज दे उप्पर ते तुसें ओह् पेंटिंग बनानी ते तुसें ओह् टाईमिंग देनी कि इन्ने टाईम दे अंदर भला स्कैन करानी ते स्कैन होंदा एह्दे उप्पर स्कैन करानी ही पेंटिंग ते ओह् पेंटिंग फिर बनानी ते ओह् पेंटिंग स्कैन करदा ते ओह् जित्थें जित्थें गल्त होंदी ते उत्थें उत्थें लाल पेन कन्नै मतलब कि फेरी दिंदा एह् चीज़ तुसें बद्ध बाहर कड्ढी ओड़ी एह् जादै कड्ढी ओड़ी एह् घट्ट कड्ढी ओड़ी ते फिर सनांदा भला तुसें एह् गल्ती करी ओड़ी ते एह् जगह सुधारो हून तुस अपनी ते एह्बी इक्क बड़ा अच्छा तरीका ऐ शैल तरीका ऐ अपनी पेंटिंग सुधारने दा ते कुछ लोग केह् करदे पेंटिंग बनांदे जेल्लै कुसै बंदे दी पेंटिंग बनाई तां केह् की पैरें कोला स्टार्ट होना पैरें कोला निं स्टार्ट होना ते ओह्दे बालें कोला कि बल्लें बल्लें ओह्दा मूंह् बनाना फ्ही ओह्दा गला बनाना बांह् बनानियां ओह्दियां लत्तां बनानियां जिन्नी तुस उप्परा फिंटिंग बनागे ते थाह्नूं एह् होना कि ते पेंटिंग शैल बननी ते अगर तुस कागज उप्पर पेंटिंग बनांदे ओ ते तुसें केह् करना कि इक बड्डा शैल इक पेज लैना कि साढ़ी पेंटिंग उस पेज़ा उप्पर शैल आई जा अगर ओह् पेंटिंग तुसें बनानी ते अगर ओह् बंदा खड़ौते दा ऐ ते अगर ओह् पेज निक्का होग तां ओह्दा सिर्फ शरीर बनग लत्तां नेईं बनग क्योंकि थुआढ़ी पेंटिंग सारी बेकार होई जानी इस्सै बास्तै ओह् ध्यान रक्खना कि पेंटिंग एह्दी चीज लैनी ऐसा पेज लैना कि एह्दी पेंटिंग बनी जा मेरी पूरी तां की साढ़ी मैह्नत खराब नेईं जा हून जेह्ड़े बड्डे बड्डे पेंटर होंदे उं'दी पेंटिंग केह् होंदी कि उ'नें बड़ा स्ट्रगल बड़ी मैह्नत होंदी कीती दी ते उं'दी पेंटिंग तां गल्त निं बनदी अगर उं'दी गल्त बनी बी जा ते लोग उ'नें गी गलत निं करदे ते सोचदे एड्डा बड्डा पेंटर जानी गै रक्खे दा होना ते इस्सै बास्तै तुस जिन्नी शैल पेंटिंग करगे उन्नी शैल पेंटिंग होनी ऐ पेंटिंग इक ऐसी चीज ऐ कि एह् केइयें गी एह् नेचुरल होंदी केइयें गी एह् जमांदरू होंदी केईं लोग अंदर इ'यां एह् सिक्खदे केइयें बच्चें दे मां प्यो आखदे कि साढ़े बच्चें गी पेंटिंग सखाओ ते हून मेरी रुचि ऐ जि'यां भगवान दे पेंटिंग बनाने भगवान दे भगवान ने गणेश भगवान जि'यां साढ़े भोले शंकर होर होइये ते जि'यां अज्ज जन्माष्टमी ऐ ते अज्ज में कृष्ण भगवान हुंदी बी ड्राइंग सोचा दा हा भला कि में इं'दी बी ड्राइंग बनानी ऐ ते ओह् फिर उस्सी पोस्ट पानी इ'यां ओह्दे इंस्टाग्राम उप्पर लिखना भला दस्सेओ कि जेह्ड़ी गलती होई होग भला कुत्थें गलती होई ते कमैंट करेओ में ठीक करगा ते लोकें मिगी कमैंट करना ते ओह् वीडियो में जित्थें जित्थें गलती होई दी होग ओह् गलती ठीक करनी अपनी ते लोग ते ओह् मिगी फ्ही कमैंट करदे भला कि एह् जेह्ड़ी थुआढ़ी वीडियो गलत ऐ ते एह् ठीक ऐ ते में फ्ही ओह् वीडियो जेह्ड़े कमैंट आये दे होंदे मिगी की भला तूं गलती कीती दी पेंटिंग च ते फ्ही ओह् गल्ती में ठीक करना होना ते इस्सै बास्तै में तुआनूं आक्खा दा